بچوں کے لیے ڈرائینگ یا پینٹنگ شروع کرنے کے لیے صحیح عمر ہر بچے کی عقلی صلاحیت کے اوپر طے کی جاتی ہے کچھ بچے چھ یا سات سال کی عمر سے ہی بہت اچھی پینٹنگ بنانے لگتے ہیں جبکہ کچھ بچے چھ یا سات سال کی عمر میں سیدھی لکیر تک کھینچ نہیں پاتے ڈرائنگ یا پینٹنگ بچوں کے لیے بہت اہم مضمون ہے کیونکہ بچے اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں بچے ڈرائنگ کرتے وقت اپنے دل اور دماغ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے ان کو عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ عقلمند بن جاتے ہیں